ارے خالہ جان السلام علیکم آپ کو پتہ ہی ہے میری شادی ہو گئی ہے ماشاءاللہ ابھی بہت کچھ بدل رہا ہے زندگی میں اور انہیں طبی تبدیلیوں میں ایک اہم چیز ہے میرا پاسپورٹ اب چونکہ میری کنیت سرنیم بدل گئی ہے تو مجھے اپنا پاسپورٹ بھی نئے نام کے ساتھ اپ ڈیٹ کروانا پڑے گا میں نے سوچا ہے کہ درخواست دینے سے پہلے پورے تجدید رینوئل کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لوں تاکہ کوئی غلطی نہیں ہو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کون کون سے دستاویز چاہیے ہوں گے جیسے شادی کا سرٹیفکیٹ پرانا پاسپورٹ اور شاید نیا شناخت کارڈ بھی اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا ہے کہ کن لوگوں کو اپ ڈیٹ کی اجازت ہوتی ہے یعنی کیا سبھی نئے شادی شدہ ا افراد فوراً نام بدل سکتے ہیں یا کوئی خاص شرط ہوتی ہے یہ پلان ہے کہ پہلے آن لائن پورٹل پر جا کر ساری تفصیل پڑھوں پھر فارم بھرنے سے پہلے ضروری کاغذات جمع کر لوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آدھی درخواست کے بعد پتہ چلے کہ کوئی کاغذ کاغذات رہ گیا ہے آپ نے یا کسی اور نے اگر کبھی ایسا کوئی کیا ہو تو مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں